हाँ मैंने कई ब्रांड के टैक्टर देखे जिसमें से महेन्द्रा शौराज इंटरनेशनल टैक्टर हैं लिमिटेड और आइशर टैक्टर ये टैक्टर तो किसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद रहे जिसमें भारत में हर महीने हज़ारों ट्रैक्टर बिकते हैं और ये छोटे मोटे किसानों के साथ ही कॉमर्शियल कामों के लिए भी इस्तेमाल आते हैं इंडियन मार्केट में महिन्द्रा एवं महेन्द्रा स्वराज इंटरनेसनल टैक्टर्स लिमिटेड टैफे़ लिमिटेड एक्स कॉमर्स लिमिटेड जॉन डियर और आइशर के साथ अन्य कम्पनियों के टैक्टर की अच्छी बिक्री होती है यह अपने पीछे जुड़ी हुई कृषि उपकरण सामान लदी ट्रैक्टर ट्रॉली आदि खींचने का कार्य भी करती हैं टैक्टर कृषि आधुनिक कृषि के उपयोग में आने वाला प्रमुख उपकरण है यह एक ऐसी गाड़ी है जो कम चाल और अधिक कर्षण बल प्रदान करने के लिए डिवाइजिन किया गई होती है इससे कई किसान खेत की बोनी एवं कटाई के रूप में भी और पोखर के रूप में भी लेते हैं बखरने के बाद इसी टैक्टर द्वारा खेत में किसान बोनी करते हैं और इसी द्वारा अपनी फसल का काटने का उपयोग करते हैं और टेक्टर के ज़रिए ही वे अपने कृषि से अनाज निकाल लेते थे और सफाई के लिए उपयोग करते हैं हमारे लिए टैक्टर महेन्द्रा और उचित अच्छा टैक्टर कम्पनी द्वारा माना गया है थैंक यू